आङो दा सि आए टियावनो केयारटेकार हिसाबै मावगासिनो आङो बेखौहाय टु थावसेन फिफटिननि औ जुननिफ्राय मावदों दिनैसिम आट बोसोरफ्रामानो जाबाय दा आंनि मावनाया माने गोबांथार मानसिजों इन्टारेक्शोन खालामनांगौ जायो आङो बेसिकेलि हस्टेल बयेस हस्टेलखौ नायनांगौ दा बेयावहाय माने स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे आङो वार्डेन लोगोसे सिफ वार्डेन आरो बिदिनो हस्टेलनि जे मेनटेनेन्स बे मेनटेनेन्सनिजोंबो आङो गासिजोंबो इन्टारेक्शोन खालामजोबनांगौ जायो आरो आंनि दा दिनैसिम मावनायाव ओ आंनि मोनदांथिनाया बेनो माने औ बे खामानिखौ मावनायाव गोबांथार बिदिनो हेंथाबो फैयो आरो अबेबा समाव माने बिदिनो गथ'फोरनि गार्जेनफोरजों इन्टारेक्शोन जानाय बिसोरजों फन रायलायनाय माने गोबांथार गुवार फिल्डखौ हमदांनो हायो आरो दा गोबांथार बिदिनो जोंनि आसामनिल' नङा वेस्ट बेंगलनि बिदिनो इउ पि बिहारनि आरो साउथ इन्डियानि आरो जोंनि नर्थ इस्टनि गोबांथार स्टेटनिफ्राय बहाय फरायफैनाय दङ आरो बेबायदिनो ओ माने बा गोबांथार लेंगुवेजजों बिसोरजों इन्टारेक्शोन खालामनांगौ जानायाव माने आङो बेहाय आंनि स्पिस पावारफोरखौबो साबसिन जानाय बायदि आङो मोनदों दा ओ नंगौ माने ओ माखासे समावहाय हिन्द्रेन्सफोरबो फैयो जोरैहाय गथ'फोरनि हस्टेलाव बेबायदिनो गावजोंगाव बिदिनो नांलाय खमलाय जानाय ओ बिदिनो गथ'फोरनि थारमाने एखम्बा सुबिदा उसुबिदा ओ जोरैहाय जोंनि ओ बिसोरनि समावहाय कारेन थायाबा दैफोर जोबो बेबादि समावहाय बिसोरनो थाबै जगायनो हायाबा बेबादियाव माने एखम्बा बिदि प्रबलेमबो फेस खालामनांनाय जादों ओ अभारल आंनि बे खामानिखौ मावनायनि एक्सपिरियेन्सा ओ पसिटिभानो आङो दिनैसिमहाय बे साट आट बोसोराव आङो एफाग्राब गाज्रि मोनाखै आङो थिगैनो मोनदों दा आङो सानो बिखैमोन जिसिबां दिनसिम आङो मावनानै ओ मावबाय थानो मोनगोन आङो ओ बेखौ मावबाय थागोन